नमस्ते मैडम जी बहुत दिन बाद आपने याद किया कोई नया काम आया है क्या क्या मैडम जी अच्छा ठीक है कौनसा प्रोजेक्ट है क्या मैडम जी गेम का प्रोजेक्ट है ठीक है ठीक है तो वह करवा देंगे हम दो महीने दो महीने लगेंगे हम करवा देंगे हम मैम सारे इम्प्लाई को हम बोल दे रहे हैं प्रोजेक्ट आपका कितने लाख का है प्रोजेक्ट बेत बताएँगी तो हम बताएँगे पाँच लाख का प्रोजेक्ट है तो एक लाख बच जाएगा उसमें

तो कब दे रहे हैं आप हम अपने सारे इम्पलाई को बोल देंगे कह देंगे सबको सब होटल है रहने खाने का कोई दिक्कत नहीं है होटल है सब यहाँ पर अच्छी अच्छी सब रह खा एकदम आराम से ठीक है ज़्यादा लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है हमको काम उतना जल्दी ही हो जाएगा ज़्यादा लोग रहेंगे तो काम उतने जल्दी ही हो जाएगा क्या मैडम जी नहीं उनकी व्यवस्था एकदम अच्छी होगी आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए हमारे ओनर बहुत अच्छे हैं सारी व्यवस्था एकदम अच्छी होगी आप ज़रा सा भी टेंशन मत लीजिएगा कंपनी को सारा पैसा खर्चा देते हैं चलिए ठीक है नमस्ते मैडम